हलो हाँ नमस्ते नमस्ते सर कहे थे कि आपके पास वो बुक की दुकान है अच्छा अच्छा कै कै की कौन कौन सी बुक कौन कौन सी कौन कौन सी बुक मिलती हैं अच्छा एक से ले कर कहने का मतलब है कि जैसे हमारा एक विद्यालय है विद्यालय के ओमें जो बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिस मीडियम के बच्चे हैं तो आपका वो कौन कौन सी पब्लिकेसन की दुकान है हाँ वो नहीं जैसे राइटर विद्यालय वाले सब लोग अपना अपना अलग अलग करके लगवाते हैं जैसे विद्यालय में तो हाँ सर हिन्दी मीडियम की है कि इंग्लिश की है हाँ सर तो कहाँ कै रेशियो में है रेटिंग अच्छा नहीं तो कौन मेरठ की छपी हुई हैं कि दिल्ली आगरा वाली

ये कह रहे हैं कि जैसे मिनिमम कितना दाम है जैसे सबसे कम वाली कौन सा

नहीं जैसे कक्षा कक्षा आठ का सेट मान लीजिए चाहिए कक्षा आठ का सेट चाहिए तो उसका कितना लग जाएगा कम से कम आठ ओठ सौ का करीब करीब पड़ेगा अच्छा और हाँ कक्षा पाँच की ये मतलब जैसे जितना लोअर का रहता है उतना वो उसका रेट अधिक रहता है जे हाँ जैसे बड़े वो क्लास का बेसी होता है छोटे वाला जैसे वर्क का एक से पाँच तक वो कम के हैं

हाँ हाँ यानि कि ये सब क्या है राइटर वाले जो है इतना अपना रेट बढ़ाकर के देते हैं तो भाई जे दुकान वाले क्या करेगा हाँ हाँ बोलिए